आतां कल्चर म्हणल्यार आमी पयतात की खूब अश्यो एक्टिविटीज आसतात कल्चर म्हणल्यार आतां हेतून एक फुगडी मागीर धालो शिगमो मागीर घोडे मोडणी म्हणून आनी अशे खूब अशे आसता सो तेंगे एक वेगवेगळे तरेचे जे आसता सो आमी एक आतां केन्ना केन्ना अशें कंपिटिशन आसता फुगड्यांचे तेन्ना आमी पळयतात आमी सुद्दां चवथीक अश्यो फुगड्यो बी घालता तेन्ना आमची एक अशी नॉर्मल अशी फुगडी आसता पूण जेन्ना आमी तेंका पळयतात तेतून भितर अशी वरायटीस आसतात सो एक एक असो एक भशेन फुगडी आसता सो एक बसून आसता दोग जाणांची आसता चौग जाणांची आसता तशें करून आमी अशें किदें कंपिटिशनान बी गेली थंय आमकां पळोवपा मेळटात त्यो बायलो वेग वेगळे म्हणल्यार कापड न्हेसून एक हेरस्टायल करून मेकअप करून अशे स्टेजीर परफॉमन्स दितात आमी फुगड्यो बी अश्यो म्हणटात ते तांकां पळयतात आमी मागीर धालोय बी तश्योच धलो आतां आमी हांगास सुद्दां पळयतात एक आमच्या गांवान सुद्दां एक धाला मांड म्हणून आसा थंय सुद्दां बायलो अशे धालो खेळपाक येतात तेंकांय बी आमी पळयतात धालो खेळटात ती ती मागीर अशी म्हणटात तेंची गाणी बी आसतात सो एक पांच दिसाचे तेंचे अशे धालो आसता सो लोक बी अशे पळोवपाक येतात तें धालो कशें खेळटात किदें म्हणटात अशें करून तेंकांय बी आतां पयलीचे बी कशे आतांच्या जशे सिटीन बी रावता तेंकां ते तितले पळोवपाक मेळना पूण अशे गांवान बी येयले की अशें पळोवपाक मेळटात अश्यो खंय फुगड्यो मागीर अश्यो धालो तें आसतात सो आनी म्हणल्यार एक शिगमो शिगमो आमी फ्लोट्स अशे म्हणटात सो असो आतां फाटी जागां खंय खंय असो शिगमो केप्या पणजे मागीर सावड्ड्या सांग्यार असो वेगवेगळे कडेन शिगमो जाला त्या शिगम्यान सुद्दां आमकां अशे वेगवेगळे अशे गांवचे येतात म्हणले फोण्या केप्या हांगचे ते आपले रोमटा मेळ घोडे मोडणी अशें आसता ते अशे हे करतात तितून भितर अशें सुद्दां वेगवेगळे आमकां पळोवपाक मेळटात रोमटामेळ सुद्दां एक वेगवेगळो आसता ते सुद्दां अशे पळोवपाक तेंचे ते ढोल मागीर तेंचे नाचप ते सुद्दां एक वेगळे अशे आसता लोक सुद्दां अशे खूब पळोवपाक येता खूब गर्दी जातात आनी अशे आतां गांवान गांवान सुद्दां आमचो एक असो शिगमो सुद्दां आसता त्या गांवांनी अशें करतात आमी शिगमो तो आमचो बी असो तीन दिसाचो असो शिगमो आसता एक एक वाड्यार असो खेळटात सो दारान तो असो ढोल घेवन येवन वाजयतात मागीर तेंका अशे किदें अशें रिफ्रेशमेंट म्हणून अशें कितें आयस्क्रीम नाजाल्या च्या अशी आमी दितात ते सुद्दां आमी पयतात आनी ह्यो सुद्दां आमी लोक सुद्दां आमकां विचारतात कशें किदें आमच्या गांवान अशें आमी बी अशें तेंका विचारतात सो तेंवूय बी आमकां आमचे गांवची सांगतात शिगमो असो आसता तसो आसता अशे बी म्हणून ते आमकां सांगतात मागीर आनी एक जावन आसा एक कार्नोवाल कार्नवाल जो आमी म्हणटात तो तोवूय बी असो शिगम्या भशेन फ्लोट्स कसो आसता तशे कार्नवाल परेड बी अशी जाता सो तीवूय बी अशी पणजे हांगा आसता तशे आसता पूण चडशे कार्नोवाल जो आसता तो मातसो बेगीन सोंपता बेगीन स्टार्ट जाता चड असो आसना सो पूण ताका लागून थंय बी अशें हें करतात तेंचे बी अशे प्रमाण हेतून पळोवपाक मेळटा आमकां अशें कितें अशें करतात ते सो तेतुनूय बी ती तेंचे एक चडशे अशे गोंयचे पयलींचे अशे कशे किदें आशिल्ले पयलीं तेंचे चडशे तेजेर आसता सो तेंवूय आमकां अशें पळोवपाक मेळटा तें तेकाय बी लोक जाता पूण एक शिगम्याक बी कशें आसता जें अशें चित्ररथ बी तें अशें हें दाखयतात पयलींचे अशें देवाचें कशें आशिल्लें कशें किदें तें म्युजिकाचेर कशें किदें हें करताले ते सगळे देवांचे बी अशे दाखयतात ते आनी म्हणल्यार अशे खुबशे अशें पळोवपाक मेळटा लोकूय बी आमकां अशे तेंचे थंय कितें कितें जाता तेंवूय बी सांगतात अशें करून आमी डिस्कस करता